जीअं त अगरि असां बैंक कर्मचारी हुजूं त जीअं असां वटि कोई कस्टमर अचे थो त हुन खे बैंक जी सॼियूं ॻाल्हियूं सॼी योजनाऊं एफ डी सेविंग करंट अकाउंट ॿियां बि जेके आहिनि रिकरिंग डिपोज़िट सभु सम्झाईंदा आहियूं सम्झाए सघूं था ताली उहो जेतिरी आसानी सां सम्झंदो ओतिरे में ओतिरी वधि में वधि असांजी बैंक में इंवेस्टमेंट कंदो जंहिंसां बैंक खे बि फ़ाइदो थींदो आहे ग्राहक खे बि फ़ाइदो थींदो आहे जेतिरी उन खे सुठी तरीक़े सां सम्झाईंदासीं सहुली तरीक़े सां सम्झाईंदासीं ओतिरे नमूने सुठे नमूने सां उहो असांजी बैंक जे पासे आकर्षित थींदो ऐं वधि वधि में वधि इंवेस्टमेंट कंदो अगरि असां हड़बड़ी करे उन सां कुझु बि ॻाल्हाईंदासीं त उहो ॿाहिरो ई वेंदो हली जंहिंसां असांजी बैंक जो नुक़सानु थींदो जेतिरो उन खे सुठो वक़्तु ॾींदासीं ओतिरो उहो असांजे मथो भरोसो कंदो